बाइकिं खालामनायाव नोंथाङा रैखाथिनि मा गोनांथार खोथाफोरखौ गोसोआव लाखियो नोंथाङा दावबायनायाव माबे खाख्रिफोरखौ लाफायो बाइकिं खालामनायाव आङो रैखाथिनि थाखाय गोनांथार खोथाफोरखौ जेब्लाबो गोसोआव लायो जेरैबायदि बबेबा दाबसे जायगायाव बाइकिं खालामनो थाङोब्ला आं जेब्लाबो गोसोआव इसोरखौ गोसोआव लाखिबाय थायो बेनि अनगायैबो गोनांथार एबा गोबां गाज्रि जायगाफोराव आं माब्लाबाबो बाइकिं खालामनो थाङा मानोना बैफोर जायगायाव थाङोब्ला आंहा खैफोद जानो हागौ नामा बेफोरखौ आङो गोसोआव सानग्रोना लाखियो जुदि बैफोर जायगायाव थांजायाब्ला आं जेब्लाबो बैफोर जायगायाव थाङा बेनि अनगायैबो आङो बाइकिं खालामनाय समाव जेब्लाबो लासैयै बाइकिं खालामो आरो गिदिंनाय समफोराव जेब्लाबो आं गावनो सिरियास जायोदि बाइकिं खालामनायाव माबाफोर गोलैबायगोन नामा लोगोसे माबाफोर हरखाब बारस'बायगोन नामा बेफोरनि थाखाय आं जेब्लायबो बायकिं खालामनायाव खरायै सालाय लाङा आङो जेब्लाबो लासैयै सालायो लोगोसे हरखाब ब्रेक गानांगौ जायोब्ला ब्रेकफोरखौ आं मोजाङै गायो आरो बेबायदिनो गोनांथार समाव आं जेब्लाबो माबाफोर खैफोद जागोन नामा बेनि थाखाय आं जेब्लाबो गावनो सांग्रां नंगौ आं दावबायनायाव गोबां खाख्रिफोर लाफायो जेरै आथिङाव गानग्रा जुथा आरो हान्थुआव गानग्रा ग्ल'भ लोगोसेनो आखाइयाव गानग्रा ग्ल'भ लोगोसेनो गावखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय माब्लाबाफोर हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला जोथोनै लाखिनो थाखाय आं आंनि खर'आव थफि एबा हेलमेटखौ जेब्लाबो गानबाय थायो बेनि अनगायैबो आं माब्लाबा गोग्लैबायोब्ला एबा हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला जेबो दुखु मोनालासे रोजा गस्ला लंपेन्ट गाननाय जायो लोगोसे लामाफोरखौ मोजाङै थांनो हानायबायदि आं जेब्लाबो बारहावानि सायाव सोनारो आरो मबाइलाव आं गावनि लामाखौ नायबाय थायो लोगोसे बेगफोराव आंनि नांगौ मुवा जाग्रा मुवा बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बेगआव रेडि खालामनानै लाखिबाय थायो एबा लाफानाय जायो